मध्य प्रदेश में कई प्रसिद्ध धार्मिक और आध्या आध्यात्मिक स्थल है जो पर पर्यटकों को संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानने का मौका देते हैं यहाँ कुछ प्रमुख स्थल है जैसे उज्जैन उज्जैन शहर में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है जो भगवान शिव को समर्पित है उज्जैन का काल भैरव मंदिर सांदीपनी आस्रम भी महत्वपूर्ण धार्मिल धार्मिक स्थल है और उसमें हमारे एम पी में ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित यह स्थल भगवान शिव के एक और ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है यह दीप की तरह और यहाँ का दृश्य अत्यंत सुंदर है और दूसरी ओर खजुराहो में अपन खजुराहो के बारे में जानें तो खजुराहो के मंदिर अपनी उत्कृष्ट बस बस वास्तुकला और कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है यह स्थल हिन्दू और जैन धर्म के लिए धर्म के मंदिरों का संग्रह है साची में यह बुद्ध इस स्तूप के लिए विश्व विख्यात है यहाँ स्थित स्तूपों में सम्राट अशोक द्वारा बना बनवाए गए स्तूप प्रमुख है और यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयाइयों के मह लिए महत्वपूर्ण है अमरकंटक यह वह स्थल है नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ कई मंदिर और आश्रम आश्रम है यह स्थल पर्यावरण और आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है